नमस्ते मेरा नाम मीनाक्षी ऐ ते में तुसेंगी पंज राज्यें दे नांऽ सनाना चाह्न्नी आं इंडिया दे पैह्ला ते जेह्का जम्मू कशमीर दूआ राजस्थान त्रीआ हिमाचल प्रदेश चौथा जेह्का ऐ तां साढ़ा ओह् ऐ गोवा ऐ ते पंञमां ता साढ़ा सिक्किम ऐ